ओइ आङो नोंसोरखो मा मावनो होखो फ्राय मा मावखो आं एसां मोजां हाग्राखो साफा खालाम होननानै बुंबाय ओमफ्राय माथो हाग्रायाबो मोजाङैनो साफायानो जायाखै है बै माबा न' जिंनिखोबो न' जिंनि हानि बे हाग्राखौबो आं मोजां दानस्राय होनना बुंबाय इबो एसे थालांबाय आं गैयाब्लानो नोंसोर खामानिखो मोजां मावा आरो आंनियाव सोंनानै माबा नांगौ माने माथिंखौ फोजोबनानै माथिंखो मावगोन आं खिथाना होगौमोनना नोंसोरनो बिखौबो सोङा आंनाव गावनि गोसोबायदि मावना थांबाय हय हाय आरो आद्रा थानाय बे हाग्राफोरखो दानस्रायजोबना होफिननांगोनदै आंनो आरो बै बै बे खारखोनो होनायाबो बे फारखोनो होनायाबो आरो एसे खोबावना होनांगोन बे फार होनायाबो मोजां जायाखैना औ बे न'खाथिनिहा माबा फुख्रिनिया फारखौ मोजां खालामना हो आरो ड्रेनखोबो एसे साफा खालायना होनांगोन न' जिंनिखो न' सेरनि ड्रेना बै सानजाहाथिं एसे गोथौ गैया होनलाय बे एसे गोथौनिफ्रायनो एसे एसे जावनानै होब्लानो जाबाय बांद्राय गोथौ जावनाङा आरो बेखोबो एसे एसे जावनानै खोना होब्लानो जाबाय औ नोंनि नोंनि लोगोफोरखौबो खोन्था इसोरनि नाम्बार गैयानालाय आंनाव इसोरनि नाम्बार गैयैखाय आं नोंखोनो फन हरबाय खामानिफोरखो मोजां खालाय आंबो थाफाबाय थानो मोनाना नोंसोरजों अ दे होमबालाय ए माथो ओइ बे ओ खामानि मावनो फायगोन होनना बुंनायाबो आरो फैबावगोन होनना बुंदोंमोन बिसोरबो माथो फैयासैनो बुंबाय थानोबो हाया टाइम मथे टाइम फाया आंनि खामानिया फैसा होनानै मावहोनायसो ओमफ्राय गावसोरा फैसा खिनाखौ लाङो आंनि खामानिखो मोजां मावना होलाङा अ मोजां मावदे औ दे दे होमब्लालाय दे